अहाँके ड्राइवरके जे हम फोन केलहुॅं से हमरा गाड़ी चाही हमरा जाइके ये कतौ हमरा जाइके रहए दरभंगा आ ओतऽ सँ हम ट्रेन पकड़ितहुॅं ओ ट्रेन जे हमरा छूटि जाइत तऽ अहाँ जे गाड़ी बला जे नहि अयलै तऽ ओ गाड़ी बलाके हम की करिए ओ कस्टमर की करतै ओ गाड़ी बलाके इएह पर ने शिकायत जे भरते आ कहते अर्जेंसी मालिकके तऽ ओहि पर अर्जेंसी मालिक अहाँके की करत अहाँके चक्करमे हम दोसर गाड़ी नहि केलहुॅं दोसर अथी नहि केलहुॅं आ दोसर पसिंजर सँ नहि गेलहुॅं अहाँके इंतजार करैत करैत हम एते काल हम टाइम पास केलहुॅं मुदा अहाँ नहि अखन तक एलियै अहिंके चक्करमे ने हमरा ओ ट्रेन छूटि गेल की मेडिकल जाइके रहए तऽ ओ डॉक्टर छूटि गेल आयँ हमरा कतौ जेबाके रहे अहाँ ओहि टाइम पर अहाँ एलियै किए नहि अहाँके हम पैसा दैके ने कहने रहूॅं आबै लए अहाँके गाड़ी हम केने रहूॅं ने ओना तऽ हम नहि कयने रहूॅं से अहाँ एते धोखेबाज हमरा साथ केलहुॅं अहाँ अहाँके केहन व्यवस्था अछि एहन बात जुबान रहत ने अहाँके कतौ धोखा अहाँ खा जेबै अहाँ कतौ बात जुबानके ठीक नहि एहि बात के वैल्यू नहि यऽ अहाँके वैल्यू खतम यऽ एहि लएके एके गो सँ वैल्यूसन आदमी के खतम भऽ जाइ छै इज्जत प्रतिष्ठा पर परे छै ने आदमीके जेकरा एक बेर हँ कहि दै छै ओकरा लोक ना कहे छै हँ कहलक तऽ हँए कहलक जब अहाँके इंतजार ने केलहुॅं गाड़ी अनलहुॅं भाड़ा दैके ने पाइ दैके ने गेल रहूॅं करे लेल एहन तऽ नहि छै से अहाँक मँगनी चढ़िके हम जइतहुॅं अहाँके हम इंतिजार केलहुॅं अहाँके चक्करमे दोसर गाड़ी बलाके छोरि देलहुॅं हमर मेडिकलमे दबाइ हम लए लऽ जइतहुॅं से हमरा छूटि गेल ओहिसँ हम किछु नहि बुझै छियै ओहिसँ हम हमर गाड़ी हमरा अखन गाड़ी भेजू हमरा अखन जेबाक यऽ जहिना कहै छी तहिना अखन गाड़ी भेजू आ एकटा पाइ नहि देब अहाँके अगर गाड़ी नहि भेजब तऽ पाइ नहि देब आ गाड़ी भेजब तऽ पाइ देब अहाँके आइ लिअ चाहे जे भऽ जाय अहाँके अहाँ दू गोटेके चाहे कहियौ चाहे हम दू गोटेके कहै छी चाहे अहाँ शिकायत बोलियो चाहे हम शिकायत बोलै छी से समझियौ बुझलियै अहाँ बड़ धोखेबाज हमरा साथ केलहुॅं बहुत अथी केलहुॅं हमरा साथ मुदा ई साथ हमरा साथ नहि ने एहन करैके चाही एहन धोखेबाजी नहि ने दैके चाही धोखेबाज बला काम अहाँके नहि तन आदमी अहाँ किए नहि कहलहुॅं से हमरा सब बूते नहि होयत तऽ हम दोसर गाड़ी बलाके कहितहुॅं तखने अहाँ जवाब दऽ दैतहुॅं स्पष्ट हमरा बूते नहि होयत हमरा कतौ जायके यऽ अहाँ दोसर गाड़ी कऽ लिअ तऽ हम अहाँके इंतजारमे रहितौ नहि ने अहाँ हमरा साथे एते धोखेबाज किए केलहुॅं एहन काम किए केलहुॅं से अहाँ से नहि अथी गाड़ी लए कऽ पहुँचलिए हमरा जेबाक छल हन दबाइ लए डॉक्टरके टाइम रहै बारह बजेके जे डॉक्टरके से डॉक्टरके कहू एक बजे मिलै हुँ अहाँ एते काम केलहुॅं काम से